रोज़ु कसरत करण तमामु ज़रूरी आहे छोजो असांजो जेको शरीर आहे उहो तमामु बेशकीमती आहे ऐं शरीर जो को बि असली अंगु खराब थिए थो ऐं उहो असली अंगु किथां बि असां वठी वापसि नथा लॻाए सघूं तंहिं करे पंहिंजे शरीर जो ध्यानु रखण लाइ असांखे कसरत करणु तमामु तमामु ज़रूरी आहे कसरत करण सां असांजे शरीर खे शक्ति ती मिले त असांजो शरीर सॼो ॾींहुं जेको कमु करे थो हले थो असांजो दिमाग़ बि हले थो सॼी टाइम सॼी देरि असां सोचूं था कमनि में बि पंहिंजे दिमाग़ खे हणूं था त उहो सभु असांजो तॾहिं सही थो रहे की असां जॾहिं असां कसरत था कयूं ऐं मुंहिंजी इहा सभिनी खे चवण आहे की सभिनी खे कसरत करणु घुरिजे त जीअं सभिनी जो शरीरु ठीकु रहे ऐं मां हर ॾींहुं सुबुह जो जेतिरी जेॾी महिल खां मुंहिंजो कमु चालू थींदो आहे उन खां ॾेढ कलाकु अॻु उथंदी आहियां त जीअं उथी पहिरियों फ्रेश थी ऐं पाणी वाणी गर्म पाणी पी करे ऐं पोइ कसरत करणु लॻंदी आहियां घटि में घटि मां सवा कलाकु कसरत कंदी आहियां त जीअं मुंहिंजो शरीर हिकदमु ठीकु रहंदो आहे मां ॾाढी ख़ुशि रहंदी आहियां छोजो मुंहिंजो शरीरु सॼो ॾींहुं कमु कंदो आहे त उहो ॾुखंदो कोन्हे इन करे मूंखे कसरत ॾाढी वणंदी आहे ऐं मां रोज़ाना पंहिंजे ॾींहं में हिकु दफो कसरत ज़रूरु कंदी आहियां ऐं घणो करे त मां सुबुह जो उथंदे ई कंदी आहियां